हमारे समाज में धर्म का ज्ञान बच्चों को जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है जैसे कि बच्चा अपने रीति रिवाज त्योहार और धर्म के बारे में घर से ही सबसे पहले जानता है बच्चों को धर्म के प्रति या धर्म का ज्ञान देने के लिए हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग और उसके माता पिता होते हैं उनका बहुत सहयोग होता है उनके द्वारा ही बच्चा जानता है कि हमारे धर्म में क्या चीज है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए धर्म का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुचाने का कार्य हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ही करते हैं जैसे घर में माता पिता दादा दादी होते हैं तो वो बच्चों को छोटी छोटी चीजें सिखाते हैं जब बच्चा समझने लगता है तो उसको कहते हैं राम राम बोलो ताली बजाओ धीरे धीरे बच्चा अपने धर्म को समझने लगता है घर में ही दादी नानी बच्चे को धर्म से संबंधित कहानियाँ सुनाती हैं उसे बताती है कि हमारे धर्म में क्या करना है हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए धीरे धीरे बच्चा बड़ा होकर वही बातें अपने जब स्कूल जाना चालू करता है तो अन्य बच्चों को भी बताता है और बच्चे भी उससे जो नहीं जानते हैं वो सुनते हैं सीखते हैं बच्चे अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को बताते हैं इस प्रकार धर्म लोगों को एक साथ लाने की कोशिश करता है और लाता भी है हम जब भी अपना कोई धार्मिक त्योहार मनाते हैं तो हमारे धर्म के लोग भी उसे मनाते हैं जैसे गणेश उत्सव मनाया जाता है तो गणेश उत्सव में सभी धर्म के लोग जो उन्हें मानते हैं वो सब एकत्रित हो जाते वो सब मिल कर गणेश जी की आराधना करते हैं गणेश उत्सव का त्योहार बहुत जोर शोर से माना जाता है हमारे देश में इसके अलावा हाल ही में अभी मोदी जी ने अयोध्या में रामलला की स्थापना की तो पूरा देश राममय हो गया भारत के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में प्रतिदिन राम नाम की प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें बच्चे बड़े बुजुर्ग महिलाएँ सभी ने बहुत जोर शोर से भाग लिया और सब अपनी खुशी से आते थे उन्हें कोई बुलाने नहीं जाता था लेकिन वो आते थे तो एक तरह से सभी लोगों को एक करने का काम धर्म ही करता है चारों ओर देश राममय हो गया था घर घर में हिंदुओं ने अपने धर्म के लिए राम जी की पूजा करी उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया और इस प्रकार यही पता चलता है कि जो धर्म है वो लोगों को जोड़ सकता है